मैं परिवार के साथ मिर्जापुर घूमने गई थी तो कोई बोले आओ चले विंध्याचल माता सीता के दर्शन कर लें तो हम पूरे फैमिली गए दर्शन करने के लिए दर्शन करने के लिए गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा इतना अच्छा लगा की पूछिए मत तो मैं दर्शन करी माता रानी का मुझे मंदिर इतना अच्छा लगा कि पूछो मत फिर मैं वहाँ दर्शन करने के लिए मैं पहाड़ों पे गई और वहाँ वहाँ गई थी पूरा घूमे टहले खाए पिए इसी में बनारस बनारस गई काशी विश्वनाथ में वहाँ भी गए मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ सब घूमते फिरते इतना अच्छा लगा फिर पूछिए मत फिर वहाँ से मैं गए सीतामढ़ी गए सीतामढ़ी गए वहाँ के देखे सीता मैया के दर्शन करके मुझे इतना प्रसन्न हुए जो सीता मैया मुझे दर्शन तो मिला करने के लिए सब लोग हमारे फैमिली सब लोग किए वहाँ करने के बाद मैंने परिक्रमा लगाई परिक्रमा लगाई फिर मैंने वो नावों पे घूमें खूब पार्क वार्क में खूब घूमें दर्शन किए खूब अच्छा लगा कुछ खाए कुछ पिए कुछ इधर सब के साथ में घूमें नाव पे बैठ कर घूमे उनका वो किए जैसे इलाहाबाद गई कुम्भ नहाने के लिए फिर वहाँ भी हम लोग नहाए नहाए घूमें टहले देखे वहाँ के लोग कितना सोच कितना अच्छा है था और इतना अच्छा था सब लोग एक दूसरे का वो भी कर रहे थे करने के लिए देखे कि क्या मुझे ये सब होता है वो जैसा तो वो दर्शन करने के लिए मुझे इतना प्रसन्न होती हूँ इतना मुझे कहीं ना कहीं दर्शन तो मिल भगवान का करने के लिए भगवान का दर्शन किए तो मुझे ऐसा लगा की चलो मेरा एक दुख तो कुछ हुआ था हमें भी घूमे टहलने का बहुत शौक है कि यहाँ चलें घूमे वहाँ चलें घूमे